भारतआव गोबां माखासे मोसानायनि महरनि रोखोमफोरखौ जोङो नुनो मोनो जेरै गावबागाव हारिफोरखौ लानानै मोसायो आरो बिसिनि गान्नाय जोमन्नाय गासैबो गावबा गावनिखौ दिन्थिनाय जायो जों नुनो मोनो मानोना भारतआ मोनसे उदां भारत उदां गावनि सान्नाय आरो जोङो सुबुंफोरनि सान्नायजों सोलिग्रा गासैबो मोन्थाइखौ मोन्नो हायो आरो गावबा गावनि गासैबो हारियारि दिन्थि मोसानाय आरो माखासे गोबां मोसानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो मानोना बेयाव गावनि गोसो बादि मावनो मोसानो मोनो आरो दिन्थिफुंनो मोनो बिनि थाखायनो जोङो भारताव गोबां माखासे गासैबो जाथियारि सुबुंफोरखौनो मोसानाय नुनो मोनो जेरै जोङो नुनो नायनो नुनो मोनो गावनि हारि बायदिसिना बेफोर गासैखौबो नुनो मोनो जोङो गासैबो हारि भारतआव गोबां मोसानाय नुनो मोनो जेरै गासैबो धोरोमारि थायो मोसायो गावबा गाव धोरोमारि दिन्थिनाय आरो गोबां जाथिखौ लानानै मोसानाय बायदिसिना थायो बेफोर गासैबो आं गासैखौबो मोसाग्रा माखासे मुंदांखाफोरनि मुंफोरखौ मिथिजोबा नाथाय नामफोरखौ स्रायै मिथिया नाथाय गोबां दं मुंदांखा नुनो मोनो बेफोर गासैबो भारतनि मुंदांखा मोसाग्रा सुबुंफोर जेरै जोंनि माखासे भारतआव गोबां बेफोर बायदि मोसानानै मुंदांखा लाखिनो हानाय सुबुंफोर दङ आरो भारतआव मिथिसार जानाय गासैजोंबो देरहासार जानो हानाय बेफोर बायदि मोसानाय नुथाइफोरबो जोङो नुनो हायो आरो मुदांखा गासैजोंबो मिथिसार जायो